ہیلو جی سمیر ڈھابے سے بات کر رہی ہیں آپ جی مجھے آرڈر کرنا تھا آپ کے یہاں سے چکن ٹکا مصالحہ اور مٹن برا اور چکن بھونا مصالحہ جی مجھے فل کرانے ہیں اور ذرا آپ اس میں ہے نا اس کا دھیان رکھئے گا مصالحوں کا تھوڑی تیز مصالحے ہونے چاہئیں تھوڑا اسپائسی بنوا دیجئے گا نہیں نہیں بس ہاں تو آپ بٹر نان کر دیجئے اس کے ساتھ بٹر نان آپ کر دیجئے پانچ بٹر نان کر دیجئے اور دو گارلک نان کر دیجئے ایڈریس ہے ٹو فور سکس سیون ڈی بلاک میور وہار میں کیش آن ڈلیوری دوں گی آپ کو جی جی آپ ایک کام کریئے گا کہ کیا کہتے ہیں میرا آرڈر جو ہے بالکل فریش وہ کریئے گا تیار اور ہے نا تھوڑا جی اور پیکنگ کا تھوڑا دھیان رکھئے گا مطلب کنٹینرز جو ہیں وہ تھوڑے ویسے والے لیجئے گا کیونکہ دور ہے نا تو کبھی لیک وغیرہ نہ ہو جائے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ بھیج دیجئے گا مجھے اور ٹائمنگ جو ہے آپ کتنی دیر میں بھیجیں گے آپ چلیں چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے اور آرڈر آپ کو میرے پتے لکھ لیا نام کیا کیا تھا صحیح ہے صحیح ہے اچھا اب میں یہ کہہ رہی تھی کہ پیاز اور چٹنیاں ایکسٹرا کر دیجئے گا ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں نہیں چا چالیس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ہاں تو آپ چٹنی ایڈ کر دیجئے گا اور وہ جو وہ پیاز وہ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے چلئے صحیح ہے تھینک یو سو مچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے